मां हिक रस्मी या फ़ॉर्मल शर्ट ऑनलाइन ख़रीदण जे लाइ सभिनी खां पहले कुझु ॻाल्हियुनि ते ध्यानु रखंदसि कि सभ खां पहले त कपिड़ो सुठो हुजणु खपे मां कॉटन पसंदि कंदी आहियां त प्योर कॉटन हुजे जे को मूंखे हर मौसम में हर मुंद में मुंहिंजे शरीर ते माफ़िकु अचे ॿियो मूंखे चैक ऐं लाइनिंग पसंदि ईंदी आहे त ल चैक बि सन्ही हुजे ऐं लाइनिंग बि पासे पासे में हुजे अहिड़ो कपिड़ो मूंखे वधीक वणंदो आहे ऐं मुंहिंजो पसंदीदा रंग गुलाबी आहे त अगरि गुलाबीअ ते चैक या लाइनिंग मिली वेंदी त मां उहो वठणु पसंदि कंदमि ऐं इन खां अलावा उहो शर्ट जेका आहे उहा मुंहिंजी लिमिट में हुजे यानि मुंहिंजी हद में हुजे पैसे सां ॾाढी महांगी बि न हुजे